म्हाका म्हज्या फॅमिली वांगडाक भोंवपाक आवडटा दर वर्सा एक फावटी तरी आमी सगळे भोंवपाक वतात सगळी फॅमिली भोंवपाक वयता तेन्ना भरपूर मजा येता आमचे फॅमिलीचे सगळे आमी सगळी ट्रेनीन भोंवपाक वयता जावं मनाली त्या वाट्यान वयता तेन्ना भरपूर मजा येता आ मागीर आमच्या फॅमिली भायर गेले तेन्ना एकू वांगडा सगळे जेवणां बसतात आनी सगळे मज्जा करतात आनी तशे करून म्हाज्या फ्रेंड्सां वांगडा भोवपाक म्हाका आवडटा जशे की म्हाका फ्रेंड्स हें उलोवपाक बरें आनी आनी फ्रेंड्सां वांगडा आमी सगळे सेल्फी मारतात फॅमिली वांगडा बी मारतात सेल्फी आनी सगळे विडियो बी काडटात ते सदां आमकां याद उरतात